हैलो

हम आम लेल एलियैए हँ हँ

आमके गाछ लेबै पहिने गाछ लेबै तहन ने फल लेबै हँ हँ हँ

हँ हँ हँ हँ एगो कृष्णभोग लेबै एगो मालदह लेबै एगो कलकतिआ लेबै हँ उएह हँ हँ हँ हँ हँ उएह लेबै हँ

हँ

हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ रेट कम करबै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ अच्छा हँ कहलहुँ आमके फलो ने यए हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ बगलके लोक मँगलकए अच्छा बादमे गप करब